हाँ जी हाल ही में हुआ राम मंदिर का निर्माण उस पर हम बात करेंगे जैसे कि उन्नीस सौ इक्यानवे में बाबरी मज्जिद को गिराया गया था और बहुत समय से केस चल रहा था राम मंदिर और बाबरी मज्जिद के ऊपर कि क्या बनेगा कौन पहले आया था बहुत सारी बातचीत होने के बाद आखिरी में यह निर्णय आया कि वहाँ राम मंदिर ही बनेगा क्योंकि वह राम लल्ला की ही जगह थी और वही विराजमान थे वहाँ और वही विराजमान होंगे तो हम आखिरी में फिर केस जीते और फिर हमारा आखिरी में हम केस जीते और फिर हमारा मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ दो हज़ार बीस में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल्द से जल्द करवाया उसे दो हज़ार चौबीस में उसका उद्घाटन हुआ और सब बहुत खुश थे बहुत छूट मतलब एक त्योहार की तरह मनाया गया हमने यह उत्सव एक दिवाली की तरह सबने सेलिब्रेट किया उस राम मंदिर के ओपनिंग इनोगरेशन को और सब बहुत खुश थे सबने दीप जला कर पटाखे फोड़ कर फुलझड़ी जला कर सबने पूजा कर कर शाम के टाइम दिए लगा कर सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने एहसास को प्रकट किया और सब बस यही बहुत खुशी हुई